वैसे हमारी आजीविका बिजली पर निर्भर नहीं है लेकिन बिजली कटौती के टाइम पर बहुत लोगों को दिक्कत होती है जो लघु उद्योग लोग चलाते हैं जिनकी मशीनें चलती हैं उनके पास इन्वर्टर या जनरेटर जैसी चीज़ें नहीं होती हैं तो वो अपना मशीन नहीं चला पाते तब उन लोगों को दिक्कत होती होगी या ऐसे लोग जो छोटे व्यापारी हैं जैसे ई मित्र वाले जिनके वहाँ पे इन्वर्टर नहीं लगा हुआ तो अगर वो ई मित्र वाले कंप्यूटर यूज़ करते है तो बिजली जाने पर वो अपना कंप्यूटर वगैरह यूज़ नहीं कर सकते जिससे उनकी आजीविका दो तीन घंटे के लिए स्टॉप हो जाती है या छोटी मशीन वाले लोग जिनके फोटोकॉपी की मशीन लगी हुई है उनकी वो मशीन काम नहीं करेगी जब तक बिजली नहीं है तब तक